हम बिंध्याचल चल गए थे जहाँ पे पहाड़ था और बिंध्याचल दर्शन करने जाने के लिए हम सीढ़ी से गए दर्शन किए और वहाँ का पहाड़ हमें बहुत अच्छा लगा और वहाँ काली खूब मंदिर भी था जो हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग बहुत मस्ती किए और खूब घूमे दर्शन किए अच्छे से